हाँ मैं बता सकता हूँ हमारे यहाँ की शादी में बड़े समारोह में पानी की बड़ी मात्रा व्यवस्था करने में हम इस प्रकार से करते है कि हमारे यहाँ जो तेगरा डैम हैं हम वहाँ से पानी आता है हमारे टैंकरों के द्वारा फिर वो फ़िल्टर किया जाता है फ़िर से उसे उसी टैंकरों में दोबारा से भरा जाता है तो जब वो टैंकर भर जाते हैं फिर उस से जो जहाँ पर हमारे समारोह में पानी की जो मात्रा होती है वो जगह जगह पर हम वो लगा देते हैं टैंकरों को और उसमें टैंकरों में जो नल लगे हुए होते है वो एक लाइन में पाँच लगे होते हैं जिससे जो सुविधा होती है वो जो हमारे मेहमान आतिथि आए हुए हैं उन्हें सुविधा होती है पानी पीने में तो उनमें किसी को भी कष्ट नही होता है तो इसलिए हम वो पाँच नल वाले टैंकर विशेष रुप से लगवाते हैं हर जगह जहाँ पर समारोह में हमारा प्रोग्राम होता है और जो मिनरल जो हमारा पानी होता है वो एकदम प्योर पानी होता है जो तेगरा से आता है पानी फिर उसके बाद फ़िल्टर हो जाता है इसलिए वो शुद्ध पानी हो जाता है यही मैं बताना चाह इस प्रकार से हम व्यवस्था करते है बड़ी मात्रा में धन्यवाद